पंज अक्टूबर ॿ हज़ार अठ छही जून उणिवीह सौ नवे ॿी अगस्त वीह सौ ॾह वीह मार्च वीह सौ ॿारहं अठ जनवरी वीह सौ टेवीह